भारत देशांत परंपारीक स अशें हवामान आनी ऋतु आसात दर एक ऋतु दोन दोन म्हयन्याचो वसंत ऋतु मार्च आनी एप्रील ग्रीष्म मे आनी जून वर्षा ऋतु जुलय आनी ऑगस्ट शरद ऋतु सप्टेंबर आनी ऑक्टोबर हेमंत ऋतु नोव्हेंबर आनी डिसेंबर आनी शिशीर ऋतु जानेवारी फेब्रुवारी असोच आमी चड नदर मारून पळयत जाल्यार तीन तरेचे आमचे हवामाना आसात एक शिंयाळी एक गरमेचें आनी एक पावसाचे शियांळी स चडशें करून डिसेंबर ते मार्च मेरेन आसता गर्मी एप्रील ते मे मेरेन आनी पावस जून ते सप्टेंबर पर्यंत चलता दक्षिण अस्तंत वाठारांत जून ते सप्टेंबर मेरेन पावस आसता जाल्यार उत्तर उदेंत वाठारांत ऑक्टोबर नोव्हेंबर मेरेन लेगीत पावस आसता ह्या शियांळी गर्मी आनी पावसाळ्याच्या मजगती दोन मुखेल ऋतु आसतात दोन हवामान आसतात तें एक वसंत ऋतु आनी एक शरद ऋतु पावस सुद्दां वेगवेगळ्या वाठारी वेगळे वेगळे तरेन पडटा केरळाक पावस सुरू जाता आनी तो कांय दिसांनी मागीर गोंयांत पावता आनी गोंयां उपरांत महाराष्ट्रा मध्य प्रदेश असो करून अस्तंत बंगालान बी पावता म्हणसर वेळ वता दिल्ली मेरेन पावता म्हणसर जवळ जवळ म्हयनो वता